जोंनि ओनसोलाव गेलेनाय दोरोङारि गेलेमु होननानै बुङोब्ला बाथा गेलेनाय दारिया बान्था लोगोसे खिखर खेला लोगोसे दैयाव थब्ल'नाय गेलेनाय आसिनि बिसिनि खेला बेफोरखौ होननानै बुंनांगोन बे खेलाफोरखौ नाथाय आथिखालाव बांद्राय बांद्रायथ' बुंनो आथिखालाव गेलेनायखौनो नुनो मोनला आथिखालनि सुबुंफोरा जानांगौ बे खेलानि सायाव बे गेलेनायनि दोरोङारि गेलेनायनि सायाव बांद्राय मिथिया नाथाय आसिनि बिसिनि खेला गेलेनाया जादों आसियाव साननानै गेलेनाय आरो लोगोसे खिखर खेलाखौ हायाव हाखर जावनानै गेलेनाय जायो